खाना बनाबैके जे अनुभव छै तखन ओ बहुत कठिन अनुभव छै हमरा नजरिमे आओर जे खाना बनाबैके छै ओ आसान ककरो लेल तऽ नहि छै खास करके जे युवा वर्ग लड़का वर्ग छै हुनका लेल तऽ नहि छै लेकिन कॉलेज लाइफमे तखन छै जे इसकुल लाइफमे न चाहके मजबूरीमे भी तखन खाना बनाबऽके पड़ै छै खाना बनाबऽके अनुभव इएह छै कि सभसँ टफ काम छै एहिमे रोटी बनाबऽके दालि बनाबऽके जेछै टफ काम छै जहाँ तक हमर नौलेज जाइ छै खाना बनाबऽमे सभसँ आसान तरीका जे हमरा सभके समझमे आबै छै ओ खिचड़ी चोखा छै तखन जे आरामसँ बनाबऽ आओर खाऊ खानाके जे अनुभव छै कि खाना बनाबऽके कार्यमे जे छै बहुत तरहके अनुभव छै कि कितना अपने मिर्चाइके उपयोग मस्सलाके उपयोग तखन करबै कितना तेलके उपयोग तखन करबै कितना क्वान्टिटी जलके उपयोग करबै तखन जाहिसँ कि अहाँके व्यवस्थामे बनते खाना बनलाके बाद रुचिगर होइते कि नहि छै एहि सभ पर विशेष ध्यान देबाक छै आ पहिलुक बेर खाना अनुभवक इएह छै कि पहले जेभी लोग तखन खाना बनबै छथिन तऽ किछु न किछु तऽ ओहिमे मिसिंग होइबे करै छै कभी नमक पर कम भेल तऽ कभी जादा तखन हो गेल एकर यही सभ अनुभव होइ छै कत्ते बार जेहै हाथ पाकि गेल पाँव जरि गेल एसन भी अनुभव खाना बनाबैमे पहिलबेर देखल जाइ छै इसभ एकटा जेहै से मुख्य बात होइ छै खाना बनाबैके पहिल बार चाहे ओ पहिल बार खाना बनाबैके चाहे ओ जेन्टस होइत चाहे ओ तखन पुरुष होइत चाहे महिला होइत चाहे पुरुष होइत जेभी लोक तखन होइत इनका ई कठिनाइसँ सामनासँ तखन गुजरैके पड़ै छनि